हॅं हेल्लो जी सर हम जनगणना सॅं आयल छी पुछलहुॅं जे अहाॅंके घर के हेड मुखियाजी के भेलथि अच्छा अहीॅं छी तऽ अहाॅंके परिवारमे के के छै तऽ कते जनसँख्या छै जी जी तऽ हुनका सब के कनी हमरा नाम लिखबा सकै छियै ने हॅं सबके हमरा मतलब लिस्टमे हमरा नाम लिखबा दिअ आ जनगणना देखै छियै ने कते जनगणना बला सरि रहल छै ई नहि हेबाक चाही एतेक जे छै से हॅं तऽ वयह खातिर हम सब आयल छी आ वयह जनगणनाक लेल हम सबके मतलब घर घरे ककरा घरमे कते जनसंख्या छै सबके लिए सरकार के तरफ सॅं आयल छी तखन ने समझबै जे ककरा घरमे कायटा छै नहि छै तऽ वयह हिसाब सॅं ने फेरो गहूॅंम दालि चाउर सब भेटै छै जी जी जी अहाॅंके नाम की भेल आ उम्र अहाॅंके कते भेल अपनेके श्रीमान जी अहाॅंके परिवार सबके नाम बताबियौ अपनेक धीयापुता सबके जी जी एही जी ई सब पढ़ै छै ने सबकोइ जी जी

जी जी त अहाँ बड़ा अहाँ भैयारीमे अकेले छियै कि दू भैयारी छियै अपने जी त हुनको सबहक कनी नाम बता दिअ ने

जी

जी जी

ठीक छै इएह साल जी जी हॅं हॅं अच्छा ठीक छै से आब आगाँ भय कय सर अहाँ देखबे करबै लाज हेबे करतै ठीके छै तखन आर हमरा सबके दोसरो जगह जाइ के छै हमरा सब के ने ठीक छै राखै छी